हांव जेन्ना गजडी शिंवता न्हू तेन्ना ती आपले दिता साडयो हाडून कापडां बी हाडटा आनी दिता तीं मागीर हांव मांडटा कितले जाय कशें जाय लांबी रुंदी कितली जाय ती पळयता आनी मांडटा आनी मागीर ते शिंवता सारक्यो आनी ते शिंवोन तेंचें दिता तेंचेच कपडे आसतात ते तेच कपडे हें करून शिंवोन मागीर तेंकां दिता ती घरचे घरांत करता हांव म्हजें स्वता करता शिंवोन